मध्य प्रदेश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं जिसमें से मुख्य है बी जे पी और कांग्रेस भारतीय जानता पार्टी जिसको बी जे पी को कहा जाता है मध्य प्रदेश मे दो सौ तीन कुआर्टर वाली राज्यसभा है राज्यसभा भारत की संसद मे चालीस सदस्य भी भेजे जाते हैं जहाँ पर राज्य में मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है कई पड़ोसी राज्यों में विपरित राज्यों के छोटे या क्षेत्रीय क्षेत्रों को ज़्यादा सफल नहीं मिल सफलता नहीं मिलती है नवम्बर उन्नीस सौ अठारह मे राज्य चुनाव में कांग्रेस एक सौ चौदहवे स्थान के साथ अपनी पार्टी बना लिया जिसने एक सौ उन्नीसवे स्थान पर पहुँचने वाली भाजपा को हरा दिया ऐसे ही जैसे बी जे पी है बी जे पी के मुख्य नेता के रूप में हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देख सकते है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दल हैं